فوٹوگرافی بہت اچھی چیز ہے اس لیے لوگ یہ اس ڈگری کو لوگ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے شہر جاتے ہیں جیسے دلی کلکتہ بنارس بہت سارے ایسے شہر ہیں وہاں جاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے فوٹوگرافی بہت اچھی چیز ہے اس سے لوگ اپنا پیشہ شوق جیسے پٹنہ میں چڑیا خانہ میں لوگ یہ سب کی فوٹوگرافی کرتے ہیں اس سے یہ سب کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ سب بہت اچھی چیز بھی ہے بہت سارے لوگ کا یہ اپنا شوق بھی ہے فوٹوگرافی بننے کا فوٹوگرافی بہت اچھی چیز ہے اسے لوگ حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں بہت سارے جگہ فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں جیسے پیڑ پودا جانور پکشی یہ سب کی بھی فوٹوگرافی کی جاتی ہے اکثر فوٹوگرافی چڑیا خانا بھی کی جاتی ہے بہت ساری بہت ساری جانور ہوتے ہیں ہوٹل میں جیسے کوئی شادی شادی بیاہ میں اکثر ہم لوگ کو فوٹوگرافی کرتے ہیں ہم لوگوں تو بہت سارے فوٹو گرافی کی ہے اکثر ہم لوگ شادی میں کرتے ہیں فوٹوگرافی اور بہت ساری ایسی پارٹی ہوتی ہے یا یا پکنک پہ جاتے تو فوٹوگرافی کرتے ہیں یا کوئی ایسی تھوڑی سی فنکشن ہوتا ہے تو فوٹوگرافی کرتے ہیں اور ہم لوگ پڑھائی کے دوران بھی فوٹوگرافی کرتے ہیں کھیل کود کے سمے مطلب کہ جب دل جا تو فوٹوگرافی کر لی اور فوٹوگرافی کرنا اچھا بھی لگتا ہے اکثر لوگوں کو فوٹوگرافی کرنی بھی چاہیے فوٹوگرافی اکثر ہم لڑکیاں ہی زیادہ کرتے ہیں